स्पाॅर्ट्स हें म्हज्या विचारान सेल्फ काॅन्फिडेन्स आनी सेल्फ एस्टिम हें बिल्ड करपाक खूब हेल्प करूंक शकता कशें काय म्हळ्यार हांव स्वताक सुद्दां धाव्वी बारावी म्हणसर स्पाॅर्टस खेळटालें म्हटल्यार स्कुलान हांव एट्लेटिक्स रनिंगान आसतालेंच आनी आमच्या भितर आमी खेळटालीं तें वेगळेंच पूण स्कुलाक रिप्रेझेंट करून एट्लेटिक्सान जें आसतालें रनिंगान रिलेन बी तें हांव जाणां की खूब हेल्प करतालें बीकाॅज एस्पेशली टिमीन जेन्ना खेळटात आमी खंयच्याय म्हणजें धर बेडमिण्टन ऑर ऑर टेबल टेनीस धर किंवां क्रिकेट फुटबॉल असल्यो सुद्दां ज्यो असले सुद्दां जे स्पाॅर्टस आसात ते इवन दो दे आर टीम गेम्स ते इंडिव्यूजलाक खूब हेल्प करूंक शकता सेल्फ काॅन्फिडन्स बिल्ड करून बीकाॅज इंडिव्यूजली सुद्दां तूं तो तुजो तातून कसो पफाॅर्मंस आसता तें खूब इंपाॅर्टंट आसता किद्याक प्रत्येक इंडिव्यूजलाचो पफाॅर्मंसाचेर पफाॅर्मंसाचेर बेजडूच टिम फुडें कशी पावता तें आमकां कळटा किद्याक इतले प्लेयर्स आसतना आतां थोडे जे आसा इंडिव्यूजल स्पोर्टस जशे की म्हणजे आतां बेडमीन्टन टेबल टेनीस ह्यो सुद्दां हे टिमीनी सुद्दां खेळू शकता आनी इंडिव्यूजली खेळूंक शकता सो जेन्ना इंडिव्यूजली खेळटा तेन्ना तूं थंय एकटोच किद्याक एकटोच आसता जो खेळटा सो तुका फक्त तुजो कॉच आसता आनी फॅमीली सपोर्ट तितलोच आसता देट कॅन ओल्सो हेल्पू यू सेल्फ कॉन काॅन्फिडन्स बिल्ड करपाक जसो तूं जिखून फुडें वता तसो तुका फुडें काॅन्फिडन्स येता की हें आपूण करूंक शकता म्हणून पूण हरतकूर सुद्दां काॅन्फिडन्स केन्नात आपलो म्हणजे लो करूंक जायना किद्याक हरून आमी तातूंतल्यान कितें शिकपाक मेळटा तें पोवंक जाय आनी त्यो मिस्टेक्स आमी फुडें कश्यो सुदारून फुडें वतलीं तें पोवंक जाय पूण जेन्ना आमी टीम गेम्स खेळटात तेन्ना आनीकूय हेल्प करता स्पेशली वेन टीम प्लेयर्स आर गुड बीकाॅज टिमीन कशें आसता तुका फुडें वचपाक तुका फक्त इंडिव्यूजल म्हणजे हें नासता थिंकिंग पूण तुजे टिममेट्सूय तुका कशे सपाॅर्ट करतात आनी कशें हेल्प करतात सपाॅज तुका जर एक खंयच्याय एरियेन किदें डिफिकल्टीज आसा जाल्यार टिममेट्स तुका हेल्प करूंक शकता थंय की तूं तें कशें थंय साॅल्व करून तूं कशें फुडे वचूंक शकता तें सो सपाॅज तुका कसल्याय हातून एक फुटबाॅलान धर किंवां क्रिकेटान एक कसलोय शाॅट खेळपाक डिफिकल्टी येता जाल्यार तुजे टीम प्लेयर तुजे कॉच हे तुका हेल्प करून तो शाॅट खेळपाक शिकोंक शकता आनी त्या शाॅर्टान तूं फुडें कशें बरें करूंक शकता हें तुका शिकोंक शकता आनी जेन्ना तो तुका सपोर्ट जो कॉचा कडल्यान आनी टिममेट्सां कडल्यान मेळटा तेन्नाच स्वताचो सेल्फ काॅन्फिडेन्सूय वाडटा की म्हाका म्हजी टिम सपाॅर्ट करता म्हाका म्हज्या टिमीचो सपाॅर्ट आसा सो आमी फूल टीम मेळून बरोबर खेळून फुडें वडून जिखूंक शकता असो स्वताक अशें स्वताक दिसपाक लागता आनी तो तसोच सेल्फ काॅन्फिडन्स आनी सेल्फ एस्टीम जो आसा तो वाडूंक शकता आनी अंडरस्टेंडींग सुद्दां टीम प्लेयर्सां मदी आसप हें खूब इंपाॅर्टंट आसता आनी इंडिव्यूजली सुद्दां खेळटना कॉचामद कॉच आनी प्लेयरा मदीं जें अंडरस्टेंडींग आसता तें सुद्दां आसप खूब इंपाॅर्टंट आसता किद्याक खुबदां कॉचाचे जे विश विचार आसता ते प्लेयरान प्लेयरान प्लेयरांच्या विचारां कडेन मेळनात वेगळे विचार आसतात पूण ते विचार किद्याक कशे एका तरेन समजून म्हणजे दोगांयनचे विचार समजून ताचे किदें सोल्यूशन येवंक शकता हें समजुनूच फुडें वचून स्वताक आनी टीमीक हेल्प करूंक शकता